सरकार के लिए नए बिजली कनेक्शन हमें बिजली विभाग में जाकर दस्तावेज जमा करवाकर उनसे कनेक्शन ले सकते हैं और साथ ही कुछ पैसे कनेक्शन के भी लगते हैं नया कनेक्शन बिजली का लेते हैं तो पैसे भी लगते हैं ओ कृषि के लिए अलग से कनेक्शन होता है वो लेना पड़ता है के कारण किसानों को अनेक सामनाओं समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि अगर बिजली पर्याप्त मात्रा में किसानों तक नहीं पहुँच पाती है तो फसल को पानी की कमी हो जाती है उसे फसल में नुकसान भी होने लगता है खरपतवार की समस्या आजाती है कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कनी पड़ती है इससे काफ़ी समस्याओं का समाना करना पड़ता है अगर विद्युत पर्याप्त मात्रा में किसानों तक पहुँच पाती है तब फसल को पर्याप्त मात्रा में पानी पहुँच जाता है जिससे ज़्यादा समस्या नहीं होती है विन्नियमन के कारण किसानों की किसानों की काफ़ी समस्याओं का